असो एक दिस येता की आमचे गावांतले लोक सगळे एखठांय येतात आनी रातीन गाणे गायतात म्हणल्यार जे जे कितें पाड आहा तें वचूंदी म्हणून आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर तांकां एक दीस दितात अशें करून एक तर एक दीस आसता किंवां दोन दीस बीन हे कंटीनूयस आसता आनी हें हाचो जो मेन हें वता क्रेडीट वता तें आमच्या जाणट्या लोकांक कारण हें घडून हाडिल्लें